बेंटल सेरफांगुरिनि लामायाथ' बे बेंटल बेरेंसिनिफ्राय बिराट गाज्रि जाथारबायलै बाजै एखेबारे गारियानो गावखौनो गाव गारखोलायो माथो बाज्ल'नायफ्रानो लामाया बायजोब थारबाय ससेया मोजां बै ब्रिजसिम मोनब्लाथाय ओरैहाय एसे मोाजंसिन जाफैबाय हाब बे रानिखाता थाङो ओरै दादगारियावबो थांनो हायो हरैहाय ओमफ्राय बे ओरै आवजार ओरै बामोनगावथिंबो थांनो हायो कासिकथ्रा मोनहैयो बिथिं थांनो हाजोबो बे बेंटलनि फैनायानो हाब बबे बबे जायगायाव थांगोन नोंलाय बा आरो ओरै हाबफैफिनगोन

फैनो हागोन एसे लासै लासैबा ससे मोजां ससे गाज्रि बे ससेया हले बिराथ गाज्रिथार बैखि लामाया बाइजोब थारबाय नालाय एसे खस्थ' मोनगोन आरो ना ओरै

गारिया खा बबेजों बामोनगावजोंबो थांजायो थांजायो थांजानायालाय ओरै लामाया एसे मोजांसिन जोंनि बेनिफ्रायबो

लामा ए आंनि नामा फारला दै औवारि दे फारला औवारि